بہت سارے دیکھے ہیں ایکٹنگ کے ساتھ دیکھے ہیں اس لیے امیتابھ بچن سے ہم ملنا چاہتے ہیں کہ کس ڈھنگ سے فلم کا سوٹنگ کیا کرتے ہیں کس ڈھنگ سے محنت کیا کیسا کون چیز ایسا مطلب کہ اس میں یہ کیے کہ مطلب کہ اتنا آگے امیتابھ بچن بڑھ چکا ہے اور یہ بھی پراپر سمجھیے جانکاری لینا ہے کہ امیتابھ بچن جی پہلے کیا تھے ابھی کیا ہیں اور کس ڈھنگ سے پھلم کو بناتے ہیں کس ڈھنگ سے بہت ایسا سوٹنگ ہے کہ جو کہ دیکھنے میں بہت چواس لگتا ہے کہ وہ سوٹنگ کس طرح کیا گیا ہے وہ چیز سب جیسے کہ ایسا فلم دیکھے ایک تو مرد میں بھی دیکھے اس کا بہت بڑا ایکٹنگ یونہی ہم کو جانکاری لینا ہے کہ یہ سوٹنگ آپ کہاں سے کیے کس طرح کیے اور کتنا محنت کتنا دن تک یہ پھلم کا قد چلا کہ جو کہ یہ سوٹنگ سمپن کیا گیا